आं उलखौ सुनो रोंगौ उलखौ सुनो रोंगौ आङो उलखौ बिदिनो गनफोरखौ सैनानै आङो सुयो ओमफाय सुनानै आं सिफोरखौबो बिदिनो दायो बिदिनो सिगाङाव जाबबाय जाबखांनानै जाबखांब्ला बिदिनो माइदि होबाय माइदि होखांब्ला बिदिनो फोरानबाय फोरानखांनानै सोमबाय सोमखांनानै नो खनबाय नो खनखांनानै बिदिनो खाखथोंबाय खाखथोंनानै बिदिनो बिदिनो थाथखौहाय होबाय दाबाय ओमफ्राय दानानै जोङो हाबाय हानानै जोङो बिदिनो जोङो माखासेखौ जोङो गानबाय माखासेखौ जोङो बिदिनो फानबाय फाननानै जोङो न'खरखौ जोङो बेजों सालायलांबाय आरो बेखौ खुन्दुं बायफिनबाय खुन्दुं बायनानै जों बिदिनो सोंफिनबावबाय बिदिनो थुनफिनबावबाय माइदि होखांफिनबावबाय आरो सोंफिनबाय बिदिनो खालामलांबाय थाबाय जोङो बिदिनो बेजोंनो जों न'फोरखौ फोथांलाबाय बिदि सोंनानै मावनानैहाय जोङो दानानै लुनानै जोङो न'फोरखौहाय जोङो सालायलांबाय बिदिनो आरो गामसा आरो बिदिनो दखना साद्रि बिदिनो जोङो सोंनानै दायो